हा महाराष्ट्रा में घणा ई सुठा सुठा ऐं मशहूरु संगीत जा प्रोग्राम कया वञनि था असांजे पंहिंजे चेंबूर इलाइक़े में जामु प्रोग्राम थींदा आहिनि ख़ासि करे असां सिंधी सिंधियुनि जे ॾिण हर ॾिण वार ते संगीत जो प्रोग्राम थींदो आहे जीअं त रक्षाबंधन होली आज़ादीअ जो ॾींहुं भॻत कंवरराम जे जनम जो ॾींहुं हेमू कालाणीअ जे जनम जे ॾींहं ते केतिरा ई प्रोग्राम कया वञनि था ऐं ॿियनि केतिरनि ई मौक़नि ते संगीत जो प्रोग्राम रखियो वेंदो आहे पर ख़ासि वॾो प्रोग्राम थींदो आहे चेटीचंड जे मौक़े ते जेको असांजो नओं सालु ऐं सिंधियत ॾींहुं करे मल्हाईंदा आहियूं ऐं सिंधी महि जॾहिं सिंधी महिनो चेट जी पहिरीं तारीख़ ते कयो वेंदो आहे ऐं उन में म्युजीकल प्रोग्राम तरह तरह जा गीत ॻाया वेंदा आहिनि झूलेलाल जा पंजिरा बहिराणो कढंदा आहियूं ऐं माण्हू छेॼ ऐं झुमिरि जे निर्त्य ऐं ढोलक ढोलकनि जे संगीत ते कयो वेंदो आहे